औ खोनाबाय ना नों माबा बानलु आसार बानायनो गोरों होनदों नामा माने आङो बानलु आसार बानायनो रोङा नालाय ओंखायनो बानलु आसार बानायनो सोलोंनो होननानैहाय नोंनियावहाय फन खालामनाय जादों आरो बानलु आसारखौ बोरै बानायो होननानै ओमफ्राय दा माबोरै बानायो बानलु आसारखौ औ औ थावखौ गुदुं खालामग्रोनानै गुसु खालामनांगौ ना ए ओमफ्राय

ए औ औ औ औ औ दिंग्रि बथल दिंग्रिनि बथलाव सोयोबा साबसिन जायो आरोना

ए होमबालाय दिंग्रिनि बथलावसो सोयोबा साबसिन जायो आरोना औ ओमफ्राय ओरैनो ओमफ्राय बे थाव गोथांफोरा बेसे गोबां नांगौ जेनेबा खै लिटार लायो औ ए औ औ औ औ ओमफ्राय बिदिनो सेरसे सेरनै सेरसे सेरनै बानलुआव बेसेबां थाव जायो आधा लिटारसोआनो ए होमबा बे बानलुखौहाय बेसे गोबाव फोराननांगोन जेनेबा आच्चा आच्चा औ

औ अ दे होनबा आं बेखौनो मिथिनो सोलोंनो थाखाय नोंनाव फन खालामनाय जादोंमोन आरो औ दे होमबा दोनथ'दो दे हामबायसै ए दे औ दे ओं